जोंनि कक्राझार जिल्लायाव बुंनो थाङोब्ला जरखायै गोहोम खालामो माखासे जायगाफोर दं जे बबेबा जायगायाव जोंङो देहा फाहामथायनि गोनांथि जानानै दं बे समाव गोनांथि खिन्थु दङ मावखुलि फोरा बे मावनायाव जोंहा माखासे थिग रोखोमनि सारबिस होग्रा गोबां रोखोमनि बे अफिसियालि खामानि मावग्रा बेफोरो जोंना टाइम टेबोल गैया बिसोरखौ आङो एखमबा समाव नांगौब्ला एखमबा समाव जोंनि बेमारिफ्रा जाथारोब्ला जों बेखौ थाबैनो मोननो हाया आरो बेखौ बुंनो जों हायो सानो जे जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गासिबो जोंनि मोनफ्रोमबो देहा फाहामसालिफ्रावनो जोंनाव नांगौ बिबांनि जोंनाव डाक्टर नार्स फोर गैया बेफोराव जोङो माखासे गोबां हालाय हाफाय जानांगौ जायो जोंनि क'क्राझार आर एन बि रुप नाथ सिबिल हस्पिटालाव जोंना गोबां बिदिनो देहा फाहामगिरिफ्रा गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैयो हिसाबै बे समाव जाहा डाक्टार डाक्टार नि गोनांथि जायो बे डाक्टार खौ जों लोगो हमनो मोननांगौब्ला जोङो साननै सानसे नेबाबो मोननो नागेरा अखा नायै दिनै सानसे जादोंबा गाबोन अखा नायै संफोर फोरसो जोङो मोननो हायो ओंखायनो जों सानो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गोबां हस्पिटाल जा दं बेयाव जोंनो डाक्टार नार्स नि गोनांथि जायो बिनिखायनो जों खावलायनो सानो सरखारनिसिम जोंनि नैबे क'क्राझार देहा क'क्राझार जिल्लानि गोबां देहा फाहामथाय होग्रा सालिफोर दंङ बेफोराव जोनो डाक्टार नार्स फोरखौ थिग रोखोमनि हरोब्ला गाहाम जागौ जाहा हरनि समाव जों मोननो नागेरा डाक्टार खौ जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि क'क्राझार जिल्लायावहाय आर एन बि बे सिबिल हस्पिटेल आवनो जों बांसिन थिसनगोरनाय जायो बे थिसनथायाव जोङो बुंनो हायो जे जोंनाव हरनि समाव अपारेशन जानांगौब्ला जोंनाव अपारेशन खौ खालामनो हाया अपारेशन फोरनि जोंनाव माखासे रुम बायदिसिना बेफोर थायो थिगैनो खिन्थु जोंङो हरनि समाव जाया होनोमोन मानो बिनि खारनखौ जों हमनो हाया हराव डाक्टारा थाखाया ना जोंनाव हरावहाय बेफोरनि अपारेशन रुम फ्रा लाइथ गैया बेखौसो जों साननोसै हरनि समाव मोना जुदि नों अबावबा मोनसे डिलिबारि केस जों लाङोबा डिलिबारि केसाव गोबां हाथा हारमा जानांगौ जायो जोंनाव बेखौ हाया बेयाव बेखौ हाया बेयाव जों सोलायनांगौ देहाखौ लेर लेर लानानैबाबो गथ' जोनोम जागोन बिमायाबो गोबां खस्थ' खस्थ' मोननांगौ जायो उन्दैफ्राबो उदै सिङाव गोबां खस्थ' मोनो बिनिखायनो जों सानो क'क्राझार जिल्लायाव जोनो बे सिबिल हस्पिटालाव जोङो डाक्टार खौ एबेलेबेल नांगौ आरो बै डाक्टार फोरा जोंनाव जे डाक्टार दङ बेफोरो गोबां गोबां प्राइबेट माबाफ्राव थांनानै सारबिस हैयो गावसिनि क्लिनिक थायो क्लिनिक आव नायो जे थिगैनो खिन्थु जोंना नैबे माखासे प्राइबेट फ्राव थांनानै नैबे होनांगौ सम जे सिबिलाव होनांगौ सम बेखौ होआ लासिनो जोंना प्राइबेट आव होयो बेखौनो जों खावलायोजे जोङो सिबिलाव होनाय सारबिस खौ गावनि टाइम बायदि गाव होनांगौ आरो टाइम खौ जोङो डाक्टार गैयि हिसाबै जों टाइम खौ होआ होआ नुयो बेवहाय मानोना गावसिनि टाइम खौ इकजाक्टलि हमफैनो हाया बिसोर इकजाक्टलि हमनांगौब्ला बिसोरो दसथायाव लोगो हमनांगौ होनोब्ला बिसोरखौ बार'था गाहाम लोगो मोनहैनाय जायो आरो सोरबा माखासे सिरियास्लि जायोब्ला जों माखासे रिफार लानांगौसो जायो नों बुंनो हायाना बेयावहाय जोङो गोबां डक्टर फोरनि गोनांथि जायो बेखौनो जों खावलायो डक्टर खौबो आं रोखोमनि थिसनथाय होयोब्ला मोजां जायो आरो जोंनो नांगौ रोखोमनि जोंनाव माखासे लाय लथरफोर गैया बेफोरखौ जोंनाव लाय लथरखौ जोंनाव थिसनानै होनाय जायो आरो गोबांनि क'क्राझार जिल्लानि गोबां दाब दाब जायगायाव जाहा देहा फामथायफोर फिसा फिसा मावबावनांगौ दङ बे देहा फाहामथायफोराव जोङो डाक्टार खौ नांगौ बिबांनि हरा बेवहाय माखासे जोङो हरोब्लाबो बिसोरो बावबा बे टावनाव थायो टावनि फ्रायसो फैनानै बे बिसोर सारबिस होफैयो बियो दसथानिफ्राय फैनांगौआव बे बार'थासिमाव सौफैनानै एकथा दुइथायावनो थांनांगौब्ला बिसिबां सारबिस होनो बे सारबिस होयैयाव जोंना बे एरिया नि आंनि जायगानि हस्पिटाल फ्राव जोङो डाक्टार खौ मोननो हाया आरो बे डाक्टार खौ मोननोब्ला जोंनो माखासे बेवनो थानो हानाय माखासे जायगाफोर थि खालामना होयोबा मोजां जायो बेखौनो खावलाय हरबाय जोंनोदि दा गोबां जायगा दङ बे देहा फाहामथायफ्राव जोंनाव मुलिफोर माबाफोर जायगानि लकेल नि एसे एनै लोमजानायफ्रा बेजोंनो गायो जाबाय बेफोरखौ जोङो मोनोब्ला मोजां जायो आरो बेजों लोगोसे जायगानियावहाय जायगानि माखासे सुखिदार माबाफोरखौनो मानसिफोरखौनो जोङो लकेलिटि मानसिखौनो दर खेंग्रा साबि माबाग्रा बेफोरखौ होयोबा मोजां जायो बेफोरो जोंनाव मोननो थाङा बबेबा गोजाननिफ्राय फरग्रेड थार्ड ग्रेड नि मानसि फैनानै फर ग्रेड नि मानसिया बेयाव मावफै नांगौबा बेबो थानांगौ जायो टावनावसो थायो बेबो बे हिसाबै जोंङो नांगौ गुबुन रोखोमनि जोंनो माखासे मुलिफोर नांगौबा जों मोननो हाया जोङो थांनांगौ जायो टावन थांनांगौ जायो जों खाथि खाला एसे एरिया नि नों माखासे गिदिर दखानफोराव जों थांनांगौ जायो बिनिखायनो जोंङो बेयावनो जायगायावनो फाहामथाय होबाय जेबोला जोंनो नांगौ बिबांनि आरो जोंनो मुलिखौ मोननांगौ आरो जोङो डाक्टार फ्रा जोंनो जायगायावनो थानाय जानांगौ देहा फाहामथायनि एसे एनैया खिन्थु जोंनो मेजर प्रब्लेम जों लांगोन बेखौ जों आसा खालामबाय आरो